न्यूज म्हणटा बराबर ती खरी गोश्ट आनी खोटी गोश्ट अशी दोनी आसता हांव अशें भोवतेक कडेन पळयलां की कोणी कोणी न्यूजाचेर अशी बातमी दिता की अमुक कडेन एक्सिडेंट जाला मरे ते सगळे न्ही एम एल मरे पूण थंय तें पोवंक गेले जाल्यार ते कांयच नासता थंय फोट आसता आनीक दुसरी गोश्ट म्हणल्यार खरेय न्यूज आसता ना न्ही पूण चडशे लोक जशे बर्मल लोकांक खूब त्रास जाता लोक मागीर ब धांवता आनीक पळयता पळोवपाक वयता बेश्टेच आपल्यालो कोण आहा काय तितून आनी कितें तशें दिसता आनीक ते लोक धांवता म्हूण लोकांक खूब त्रास जाता तेन्ना अशें लोक फोट न्यूज हो तेणी दिवचो न्हू अशें म्हाका दिसता पूण कितें कितें ते व्हड व्हड आपल्या पयशां लागून जाव आनी किद्या लागून म्हणून लोक न्यूज दित आसतात आनीक न्यूजाचेर ते दाखयतात म्हणून खुबशें वायट दिसता अशें पोवंक गेल्यार आनी खंयचे तें अमूक कडेन घर लासलें अमूकडेन हें लासलें म्हणून येता तूं लोक थंय लागीं आहाय ते लोक सगळे धांवतात थंय कांयच नासता म्हळ्यार पोवंक गेल्यार समतें तें न्यूज हो लोक लोक बेजारतात तशे मागीर अशें कित्याक लोक न्यूजार दिता अशें म्हूण म्हणून सांगपाकूच म्हणल्यार अशें पॉलिटीकान तशेंच जें कितें घडलेलें बी ना घडलेलें अशें बी आपूण अशें केलां तशें केलां म्हण दाखयतात आनीक लोकांक मनोवपाची तयार करतात अशें न्यूजाचेर तें अशें सगळें बातमी सगळें चालू आसता पॉलिटिक्स हें चालू आसाच पूण तितू भितर हे लोकांचे कोणा कितें अमूक यो सरकार अमूक पार्टी अमूक तें दिता अमूक ते पार्टी तमूक दिता अशें म्हण लोकांक फोट सांगतात आनीक लोकांक अशें बाळयतात बाळोवपाचे प्रयत्न करतात पूण तितू भितर लोकांक त्रास जाता मागीर पूण तें अशें फोड खुबशे न्यूज अशे हांयेन पळयल्या की कोण पडलो कोण आनी कित जालें कोण अशें लासलें अशें पळोवन ते लोकाक बेश्टेच खळवळटा कशें म्हणजे तुका त्रास जाग दिता अशें तरी मागीर तें खूब त्रास म्हणून अशें म्हाका समजता हांव दिसता की तें अशें जावचें न्हू म्हणून लोकांनी मातशी तशी पोटोवन दिवचे न्यूज वाल्याक बरोवचें की असो नाका जाल्लो न्यूज घालचो न्हू आणीक अशें आफवा उडोवचे न्हू अशें तेणें सांगचे लोकांनी आमी पळय ज्ञानी लोकांनी अशें बरोवन पेपराचेर बिपराचेर बरोवन सांगचें अशें अशें म्हाका दिसता